ہلو گڈ آفٹرنون گڈ آفٹرنون ویری ویری گڈ آفٹرنون ہاں کیسے ہے آپ ہاں فائن کیا ہُوا یوسف صاحب کیا اچھا رہا کام کب تک ہے کیسا ہے کیوں اچھا تو دس لیبر ہے تو دس لیبر سے تم کام کیسا لے رہے ہیں اور اگر وہ جو بُخار ہے جو بیمار بول رہے ہیں آپ ہیلتھ اچھا نہیں ہے ہیلتھ ایشوز ہوئے تو دوسرے لیبرس کو پکڑو پکڑ کے سارے لیبرس اور بڑھاؤ سارے لیبرس بڑھائیے ٹین لیبرس بڑھائیے

نہیں مشکل کئی کو وہاں پہ دوسرے پکڑ پکڑو دیکھیے پکڑ کے لے کر آئے پھر تو کراؤ وہاں سے کیا کرنا ہے وہاں پہ خالی کھودنا مال ہٹانا مال ڈالنا ہے آپ کو کوئی بلڈنگ ٹھہرانا نہیں ہے مستریوں نہیں مر رہی ہے کر رہے ہو لیبرس کا کام ہے وہ آپ کے جی اب کتنے پرسینٹ ہُوا کام ہاں فوٹی پرسینٹ ہُوا بولے تو نہیں چلتا یوسف صاحب یہ پروجیکٹ پھر اپنے کو بھی نہیں چلے گیا بولے تو ختم اُس کے بعد پروجیکٹ مِلنا مشکل ہے ہاں ایسا کرے تو نہیں ہوتا ایسا آپ کیا کرو لیبر بڑھا دو لیبر بڑھا کے آج کی تاریخ میں میرے کو اور تھٹی میٹرس کمپلیٹ ہونا وہ

وہی لیبر بڑھا دو یا ٹائیمنگ بڑھا دو آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو آپ کی آپ کا بیسٹ ایکسپیرینس کے حساب سے کیا کیا کرتے کر کے میرے کو آج کے دیٹ میں وہ تھٹی میٹرس کمپلیٹ کرنا ہے میرے کو نہیں بھائی ہاتھ سے پروجیکٹ نکلا تو پھر دوسرا نہیں مِلتا پھر آپ کو بھی کام نہیں مِلتا ٹھیک ہے نہ ہاں پوری فورس سورس لگا دو آپ کا لگا کے فوری ایمیجٹ کرو میرے کو آج کے ڈیٹ میں ہونا شام تک میرے کو اپڈیٹ دو فائیو او کلاک فائیو تھٹی تک میرے کو اپڈیٹ دو اُس کے بعد میں بولتا ہوں آپ کو اوکے